मैम आप वेडिंग प्लैनर बोल रही हो मैम मेरी शादी है मुझे डेकोरेशन करवाना था शादी के लिए मैम मुझे शादी में हल्दी के लिए संगीत के लिए मेंहदी के लिए सभी के लिए डेकोरेसन कराना था मैम एकदम परफेक्ट डेकोरेशन चाहिए इसमें मतलब अच्छा लगना चाहिए जैसे कि मतलब कुछ अच्छा होना चाहिए जो सबसे अलग हाँ तो चल जाएगा पर थोड़ा अच्छा होना चाहिए जिससे कि लगना चाहिए कि शादी में कुछ अच्छा अलग हो रहा हो मैम फीस कितनी है आपकी कितना लग जाएगा सत्तर हजार ज़्यादा नहीं हो रहा तीनों का तो है तीनों का है बट मैं तो अभी दूसरे मतलब दूसरे से बात की थी तब उन्होंने तो कम बताया था पचास हजार के लगभग पचास हजार फिर उसके कुछ प्लैन बता सकते हो आप मुझे दिखा सकते हो कब दिखा दोगे आप

उसके लिए कहाँ आना पड़ेगा कोठी बाजार ठीक है फिर आप कितने बजे मिलोगे आप बता दो हम आ जाएंगे ठीक है ना उसके बाद हम बताते हैं आपको कन्फ़म करके कितने बजे आना है कल फ़ीस में थोड़ा कम कर देना इतना उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना ठीक है तो फिर आओ आ जाओ फिर कन्फ़म कर लेंगे